हम नन्दन राय आइ ई पहिनेसँ समारोह सँ जुड़लहुँ आओर आइ हमरा मन भेल जँ नीकसँ नीक पकवान खाइके तऽ हम अपन आसपासके रेस्टोरेन्ट ढाबा सभ केँ बारेमे जानैके कोशिश केलहुँ तऽ हमरा एक एकटा ढाबा जे हमर करीबमे अछि जायका ढाबा एनाहितसँ सन्ताओनके बगलमे गङ्गोलीमे तऽ आइ हम चाहैत छी जे ओतऽ से कोनो नीक पकवान मनगाउँ अपना लेल तऽ आइ हम अपना लेल एगो नीक पकवानकेँ ऑर्डर करब जँ जल्दसँ जल्द तऽ हमरा लग पहुँच जाय आओर हुनकर टेस्ट अहुँ सभसे साझा करब धन्यवाद